स्वच्छ भारत अभियान लाइ मां इहेई चई सघंदी आहियां की अभियान इलाई वधीक सुठो अभियान आहे सरकार हिन अभियान खे चालू करे करे शुरू करे करे इलाही वधीक सुठो कमु कयो आहे इन अभियान जो मुंहिंजे मथो इलाही वधीक प्रभावु पियो आहे इलाही वधीक असरु पियो आहे और गहरे रूप में पियो आहे छो त इन अभियान सां ई जेको आहे ऐं हलण जे करे ई असां पंहिंजे घर जे पंहिजे मौहल्ले में आसपास खे साफ़ु रखण शुरू करे छॾियो से सफाई सां जेको आहे सड़का एॾी सुठी लॻंदियूं आहिनि की उनजे लाइ छा चइजे हाणे असां गंद जेको आहे कोई बि सड़क ते न फेकदा आहियूं कोई न सड़क ते गंद न सटदो आहे सभिनि खे जेको आहे गंद जेको आहे हिकिड़ो गिली गिलो बैग मिलंदो आहे और हिकिड़ो सुको बैग मिलदो आहे जंहिंमें माण्हू गिले में गिलो विझे और सुके में सुको गंद विझदो आहे और नगर निगम जा जेका माण्हू आहिनि हुन गंद खे खणी वेंदा आहिनि पंहिंजो समय सां ईंदा आहिनि और उनखे खणी वेंदा आहिनि और इनसां छा थींदो आए की सड़क बिल्कुलु साफ़ु सुथरी पई हूंदी आहिनि उतां सां रस्ते में लंघण में एतिरो बढ़िया लॻंदो आहे की उन लाइ छा चइजे और और हम इन अभियान सां जेको आहे आसपास जो खेत्र जेको आहे उहा ॾाढो ई सुठो रहंदो आहे इन लाइ स्वच्छ भारत अभियान जेको आहे उहो असांजे देश जे लाइ सुठो साबितु थियो आहे